हैलो नमस्ते जी आं में लकड़ी आह्ला ई बोल्ला ना आं कोई गल्ल निं में बड़े बंदे रक्खे दे आपूं भेजी ओड़गा आं कतोई गल्ल निं में भेजी ओड़गा बड़े बंदे रक्खे दे असें लकड़ी आह्ले सारे बढदे न कोई गल्ल निं ऐसी कोई गल्ल निं ऐ पैसे लैने ध्याड़ी दा ज्हार रपेआ आं ते ज्हार रपेआ ज्हार रपेआ लैना ई इक्क बंदे नै ते दौ बंदे भेजी ओड़गा आं चलो ठीक ऐ पर ज्हार रपेआ लग्गना ई लग्गना ई चलो ठीक ऐ